ٹور گائڈس ہم کو گھمانے کے لیے لے کے جاتے ہیں جو جگہ ہم لوگ کو نہیں پتا رہتا ہے اس جگہوں کو ہم لوگ کو دکھانے کے لیے وہ سمجھانے دکھانے اور سبھی کو گھمانے کے لیے لے کر جاتے ہیں اسی ٹور گائڈس کو ایک بھاشا کا گیان نہیں رہتا ہے وہ سبھی بھاشاؤں کا گیان رہتا ہے زیادہ تر ہندی انگلش میتھلی سنسکرتک تمل کنڑ وہ سبھی بھاشاؤں کا انہیں گیان رہتا ہے اور وہاں کے وہاں جو آتے ہیں جیسے لال قلعہ میں اگر چڑیا گھومنے جاتے ہیں اگر لال قلعہ گھومنے جاتے ہیں تو وہاں پہ ملتے ہیں اور اگر چڑیا گھر جاتے ہیں گھومنے کے لیے تو وہاں پر ملتے ہیں اور وہ اچھے طریقوں سے سبھی کو گھماتے ہیں اور سبھی کا نام اگر کسی کو نام نہیں پتا رہتا ہے تو وہ نام بھی سب کا بتاتے ہیں نام بھی بتاتے ہیں اسی لیے ٹور گائڈس سبھی کو اچھے لگتے ہیں اور اگر کوئی انسان دوسرے انسان کے پاس چلے جائے گا اگر لٹیرے کے پاس گھومنے کے لیے تو پتا چلتا ہے کہ وہ جیب کاٹ لیا پتا چلتا ہے کہ جیب کاٹ لیا پتا چلتا ہے کہ موبائل چھین لیا پتا چلتا ہے کہ مار دیا اسے لوٹ لیا اگر انسان کو ٹور گائڈس ٹور گائڈس پہ یقین ہے اسی لیے وہ جو ہے ٹور گائڈس کا ہی زیادہ تر استعمال کرتے ہیں اور اگر انسان زیادہ تر اگر گھومنے کے لیے چلے جاتے ہیں اگر دو تین بار اگر چلے جاتے ہیں اس سے اگر میل مال ہو جاتا ہے تو بہت سارے ٹور گائڈس ہوتے ہیں تو انہیں جو اچھا لگتا ہے اسے ہی وہ اس کے ہی پاس جاتے ہیں اور بولتے ہیں انکل جی آپ چلیے میرے ساتھ اور نیو نیو چیزیں دکھائیے